मतलब बड़े सारे तरीके न जेह्ड़ा लोकल आर्टिस्ट होंदा जां अपने आर्ट गी इंया कोई लोकें ई प्रजर्व करी करदा प्रजर्व इंया करी सकदा जियां सोशल मीडिया होइया सारें कशा बड्डा जित्थें लोग अपने इंया बनाई बनाई वीडियो चाढ़ी सकदे न ते लोकें ई इंया शेयर करी सकदे कि आं होर शेयर करो जेह्दे कन्नै छड़ा आर्ट जेह्ड़ा कल्चर बी जादै कोला जादै फैले कि आं भई एह्बी चीज़ साढ़े इत्थै होंदी ऐ एह्कड़ी चीज़ साढ़े इत्थें नेईं होंदी ऐ ते कुतै होर होंदी ऐ बड़े सारे तरीके न लोक इक्क दूए गी दस्सियै जां असें कुसै गी दस्सना की एह् चीज़ इंया फिर अग्गें ओह् कुसै गी दसदा इंया गै एह् सोशल मीडिया होई गेआ सारें कोला बड्डा गै सोशल मीडिया व्हाट्सएप होइया असें उत्थें वीडियो बनाइयै भेजनी की भाई एह् चीज़ अग्गें फॉरवर्ड करो अस फोटो खिच्चियै भेजी ओड़ने आं ते एह् असें बनाया ते एह् चीज़ अग्गें फॉरवर्ड करो लोग स्ट्रेट इंया रिप्लेस गी इंया बड़ा अच्छा ओह् करदी ऐ ते इंया बी बड़े प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया दे यूट्यूब होइया जित्थें लोग वीडियो बनाई बनाई चाढ़दे न एह् चीज़ बनाई ओह् चीज़ कीती ते लोग बी बड़ा किश अग्गें लोग दिक्खदे न बड़ा किश दिक्खऱदे न उत्थुआं दी चीज़ ओह्बी बनांदे न ते लोग बड़ा किश दिखदे न यह् करना वो करना इत्थुआं दे लोग यूट्यूब पर आखदे इत्थुआं बनाइयै चाढ़े ते जित्थां कोई दिक्खे ओह्बी एह् साढ़ा चीज़ इंया करा दे असें बी एह् चीज़ करनी ऐ ते लोकें च बड़ा इंया ओह् मिलदा अंदरें बड़ा इंया कांफिडेंस आंदा कि आं असें इक्क चाढ़े दौ चाढ़े इंया इंया साढ़ा आर्ट ऐ जां अस अपने कल्चर गी प्रमोट करने होन्ने ओह् दस्सने होन्ने असें अपने कोई अपने गै जिले च दस्सी ओड़ेआ जां अपने गै स्टेट पर चलिये जां अपने जिले च इंया वायरल होइये इक्क इंया वीडियो वायरल होई जंदी ओह् बड़ी दूर तगर पुज्जी जंदी ते अच्छा कम्म कीता ते छड़ी ओह् चली बड़ा जादा रोल होंदा इंया ओह् करने दा जियां असें इक्क लोकल आर्टिस्ट बनी जंंदा ते बड़े बड़े लोकल आर्टिस्ट इंया सब बने दे यूट्यूब पर किश चाढ़ी ओड़ेआ ते बनाई ओड़ेआ ते लोकें गी इंया गै जाई जाई ते कन्नै दस्सेआ कि असें एह् चीज़ बनाई ही असें एह् चीज़ ते अग्गें लोक बी साढ़े कोला दिक्खी दिक्खी सिखदे बड़ा किश सिखदे आ अग्गै जाइयै लोग बी अग्गें लोकें गी आखदे बड़ा अग्गें लोग बी लोग थोह्ड़े थुहानू दिक्खियै अपना इंया उजागर होंदे कि एह् करा दा ऐ ते अस बी ते करी सकनेआं ते असें बी एह् करी सकनेआं बड़े बड़े लोग इंया होई जंदे साढ़े कन्नै बड़े इंया होंदे कि एह् चीज़ एह् इंया बना दा ते असें बी एह् चीज़ बनानी ऐ ते कुतै वीडियो चाढ़दे एह् ते ओह् कुतै कोई अग्गें वीडियो शेयर करदा जां भी उसी दिक्खा दा ओह्बी उऐ नेही चीज़ कड्ढदी अगर ओह् अपने लेई एह् जेही चीज़ बना दा ते में बी इयै नेही बनाई सकदी ऐ ते ते में एह् बनानी ऐं ते लोग बी साढ़े कन्नै बड़े इंया ते थोह्ड़ी स्टेट इंया थोह्ड़ा कल्चर आं थोह्ड़ा स्टेट बी थोह्ड़ी स्टेट गी प्रदर्शन करियै बी आह्नदे हे इत्थुआं गै ते इन्ने एह् चीज़ बनाइयै ते थोह्ड़ी इक्क स्टेट गी बड़ा अच्छा ओह् मिलदा कि इस स्टेट दा बंदा इस स्टेट दा नांऽ होंदा कि ते जगह दा नांऽ होंदा जित्थुआं तुस आए दे ओह् की अगर तुस बड़े तरीके कन्नै अगर इत्थें पुज्जे ते तुस केह्ड़ी स्टेट दे कुस जिले दे ते कुत्थुआं दे ओह् ते केह्ड़ी जगह दे भई अस इत्थां निकले ते भई अस इत्थें पुज्जे आं

बथ्हेरे सारे कंपीटिशन होंदे उत्थुआं गै इसी लेइयै ते इत्थुआं गै एह् चीज़ बनाई ऐ ते इंया इंया प्रजर्व करदा ऐ ते उत्थुआं बी बड़ा एह्बी इक्क बड़ा अच्छा तरीका ऐ की इक्क लोक आर्टिस्ट गी इक्क अच्छा इंया मतलब ते दिक्खने आं ते बड़ी सारी चीज़ां ओह् दिक्खदा अपने इंया की केह् चीज़ करनी ते केह् नेईं करनी ते सारें गी एह् सोशल मीडिया घर बैठे दे ते अपनी वीडियो बनांदा ते ओह् वायरल करी ओड़दा ते लोग बी फ्ही उसी दिक्खी दिक्खियै सिखदे ते साढ़े कोल बड्डा तरीका इयै सोशल मीडिया ते दूआ कंपीटिशन च हिस्सा लेई ले ते ओह् ओह्दे कन्नै बी होई जंदा ते इंया ते जियां लोकें गी इंया गै दस्सी ओड़ेआ की कुदै यूट्यूब पर दस्सी ओड़ेआ की एह् चीजॉ बनाई ओड़ी ऐ ते कुदै कुदै एह् चीज़ केह् होंदा इक्क लोकल आर्टिस्ट गी करने ई